जोंनि ओनसोलाव जागायनो हाथावना गोदान फालांगिफ्रा बेफोरनो दुखान होनाय रेस्तुरेन्ट हटेल बेनि अनगायै बे गस्ला दखान होनाय बेनिफ्राय दं जोंनाव एक्सेस'रिजनि मबाइल रिफेयारिं बेफोर फालांगिफ्रा गोबां जोंखौ हेफाजाब होयो जोंनि थांनानै थानांगौआव जोंनि थांनानै थासान्दिआव बेफोरबायदि माखासे फालांगिफोरनिफ्राय जों गोबां रां खामायनानै लानो हायो आं जागायनांगौब्ला आङो रेस्टुरेन्टखौ होनाय जागोन रेस्टुरेन्टा मोनसे मानि रेस्टुरेन्टआबो गोबां टाइपनि थायो जेरोखोम रेस्तुरेन्ट काम हटेल नैबे आं रेस्तुरेन्ट काम हतेलखौ होनाय जागोन मानोना आजिखालि बयबो ब्राहेयाव ओंखारो गासै सुबुंफ्रानो ब्राहेयाव ओंखारनो थाखाय जोंनो जानाय नांगौ जानाय नांगौ बै जानायनि थाखायनो जोंनो मोजां हटेल मोजां रेस्टुरेन्टफोरखौ नांगौ बेनि थाखायनो आङो हटेल बा रेस्तुरेन्टखौहाय जागायगोन बेनि प्रफिटआबो मोजां मुलाम्फा गोनां